हॅलो

होय आसा आं होय होय सांगले होय आत सद्या बरें आसा होय होय होय आता समज केले करतां टायमार वचून होय सारकी येता टायमार होय होय

होय घेता होय थंयच ना मात्शें कमी उरता एक एकदां होय होय होय जेवणां पयलीं घेता आं केन्ना तो आं फ्री आसता तेन्ना येता मागीर होय होय आं मंगळाराक आं सकाळचें न्ही होय सारकें आसा

मंगळारा येवपाचें न्ही होय जोवता ना खांयना कांयच

होय

मंगळारा येता मागीर बरें